हलो हाँ सर मैंने आपको आडर कर रहा हूँ तो इसमें आप मेरे को पनीर पराँठा और दाल फ़्राइ एक प्लेट और काजू कतली और ये भेज देना आप सर दाल चावल भी साथ में एड कर देना उसमें चार पापड़ एक

आपका जो भी विल हो उसमें सर मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए सर मैं आज अगर अच्छा लगा तो आगे भी आपको ओर भी आडर करूंगा है न तो आप मेरे को डिस्काउंट दे कर ही भेजना बिल में ताकि मेरे को मैं पेमेंट कर दूँगा हैंड टू हैंड पेमेंट कर दूँगा मे अपना तो मेरे को भेज दीजिए सर प्लीज सर ठीक है सर